जी साढ़े जम्मू दी हिस्ट्री दी एह् ई ऐ कि राजा ने बसाया हा साढ़ा जम्मू जाम्बू लोचन ने बसाया हा ते महाराजा रणजीत सिंह दा हा पैह्ले ए उ'दे बाद जाम्बू लोचन ने बसाया हा ते अग्गें उ'दी पीढ़ियां चला दि'यां न ते साढ़ा जि'यां उनां ने शेर ते बक्करी पानी पींदे दिक्खेआ ते उ'नें आखेआ के इद्धर जानबर च इन्ना प्यार ऐ ते लोकें च किन्ना प्यार होग ते उ'नें साढ़ा जम्मू शैह्र बसाया हा ते वक्त दे कन्नै साढ़े जम्मू शैह्र च बी डवैलपमैंट होई गेइयां न इत्थै बी पार्क बने इत्थै बी बिल्डिंगां बनियां रोजगार आया इत्थै पैह्लें राजे दा राज हा फ्ही जिसलै इंडिया कन्नै अस मिलिये ते इत्थै सरकार दा राज होइया ते लोक पैह्लें खेती बाड़ी करदे हे फ्ही नौकरियां करना शुरू कीतियां लोकें ने अपना कम्म काज बी खोह्लेआ जेह्ड़े ते चलो राजे दे बेल्लै करा दे हे कम्म उ'नें ने ते ओह् ई ओह् ई रक्खेआ लेकिन बाकी लोकें जेह्ड़े गौरमैंट दफ्तर खु'ल्ले ते उत्थें लोकें नौकरियां लब्भियां न लोकें अपने कम्म खोह्ल्ले सौ चीजां कीतियां न खेती बाड़ी ते जेह्ड़े करदे हे उ'नें ने खेती बाड़ी ते रक्खी पर उदे अलावा बी लोकें रोजगार लब्भेआ इ'यां साढ़ा इक टाइम दे बाद बदलाव साढ़े इत्थै जम्मू च औना शुरू होएआ लोक पढ़ना शुरू होए साढ़े डोगरे पैह्लें इन्ने पढ़दे नि ऐ हे पढ़ाइयां शुरू कीतिया साढ़े डोगरे लोकें नै ते जी साढ़े इत्थै रघुनाथ टैम्पल ऐ में तुसें सनां उत्थै राम जी दी मूर्ति दी स्थापना ऐ उस्सी जरूर दिक्खना चाहिदा इ'यां करियै साढ़े इत्थै जगह् जगह् मंदर न हर मंदर दी कोई अपनी इक वैल्यू ऐ ते इ'यां ही बड़े सारी चीजां न साढ़े जम्मू दिक्खने आह्लियां